छापणावळ दुरदर्शन आनी रेडिओ हे मिडियाचेर कोंकणी भाशेचो बरो बशेन उपेग केल्लो आमकां दिश्टी पडटा दुरदर्शनाचेर जेन्ना निव्ज रिपोर्टर रिड करतात तांचे जे उलोवप आसता किंवां जे निव्ज दितात तें बरे बशेन ती दिल्लो गेलो आसता किंवां रेडिओचेर जेन्ना एकादो टॉक आयकपाक मेळटा ताचो त्या भाशेचो कोंकणी भाशेचो बरो बशेन उल्लेख केल्लो आमकां दिश्टी पडटा